सानसेखालि जोङो जोंहानि फख्रियावनो ओइ गामियाव खुर्मा खालामनाय सोम्बे नामनि जोंखौ बिमा बिफा लिंनाय आरो बे मानसिया बिखौ लिंहरनानै जोङो साइनि माबा लाउ फुथि मावा ना फिथिग्रि बेखौ हनो होननानै मुस्रि गोलाव लानानै जोङो हदोंमोन बेयाव हयै हयै हनानै बे ना लाव फुथिखौबो जोङो खबाइ गेजेरसे मोन्दों आरो बेनि उनाव हरखाबै बबेनिफ्रायबा ना मागुर गिदिर गाखो फैयो बेयाव आं आसरित जायो जोंहाथ' बे फख्रियाव चाइनिस मागुर होआखैमोन बबेनि इसे गिदिर चाइनिस मागुर थाफैखो आं बेखौ आसरित जादों आरो थेवबो बे नाखौ जों लानानै लानाय जादों आरो सानसेखालि आरो जोंहा दुब्लियाव फुख्रि फिसा मोनसे जावनानै दोन्दों बेयावबो जोङो सानसेखालि ना मावाखौनो थांनायावनो बबेनिफ्राय फैनानै थाफैखो सिलभार ना सेरसे सेरनै जानाय बेयो थाफैनानै जोंनि मुस्रियाव गाखोदों बेयाव आसरित जादों आरो बे ना सिलभारा बबेनिफ्राय सोरनि फुख्रिनिफ्राय बे जोंहानि दुब्लिनि फुख्रियाव थाफैखो बेयाव आसरित जादों ओमफ्राय बे नाखौ जोङो लाबोनानै राननानै जानाय जादों